اس وقت اتر پردیش میں کاشتکاروں کی صنعت کو درپیش سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں جیسے بیجوں کے اوپر بڑھتی ہوئی مہنگائی کاشتکاروں کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے اور کاشتکاروں کی آمدنی بھی اس سے کم ہوتی جا رہی ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کا مہنگا ہونا بھی کاشتکاروں کی مصیبت کو بڑھا رہا ہے بدلتا موسم بھی کاشتکاروں کے لیے ایک بڑی پریشانی کا سبب ہے کاشتکاروں کے لیے سرکار کو آسانیاں پیدا کرانا چاہیے